आंनि गोसोआव थानाय मोनसे जाथाय थांनाय बोसोरखालि मोनसे गामियाव आं माबा मोनसे खामानि लानानै थांदोंमोन बे खामानि लानानै थांनाय समाव बिसोरनि गामिनि जेनाखि माने रंजानाय बे रंजानायखौ आं नुहैदों माने बे समाव मथा मथि बैसागुमोन आरोखि ओरैबादि खुसि ओरैबादि उन्दै गथ' बोराय बुरै गासिबो एकद'म मिलि जुलि रंजानायखौ आं नुहैदों बयबो थारमाने उन्दैफ्रा गथ'फोर गथ' उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ खुलुमनाय गिदिरफ्राबो देरसिनखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि जाथाय आरोखि माने हारिनि मोनसे फोरबो फालिनायाव बिथांमोननि नाखि मिलायलायनाय बेफोरखौ नुनानै आङो जोबोद खुसि जादों बेनोसै